हाँ जी जी बताईये स्वागत है आपका जी जी बिलकुल हाँ पर्याप्त मात्रा में हर प्रकार की लकड़ी है और इन लकडियों में आपको बता दें जैसे सागौन हो गया शीशम हो गया और आम हो गया यूकेलिप्टस तो इन सभी नीम हो गया इन सभी लकड़ियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं अलग अलग रेट पर तो आपको जिस तरीके से ऑर्डर मिला हो जिस तरीके से आप बनवाना चाहते हैं तो उसमे कई डिजाइनिंग भी है कई फैशनेबुल भी लकड़ियां हैं तो आप चाहें तो उसको ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सागौन का जो रेट है वह आपका इस्क्वायर फिट पर चाहिए तो किस काम के लिए चाहिए अच्छा चौखट के लिए चाहिए अच्छा तो दरवाजे के चौखट के लिए किसका आपने बताया है

ठीक है किसी हम लोग का जो है अपना खुद का जो सूखे हुए पुराने वो लकड़ियाँ हैं सागौन वगेरह का वो कटवा कर हम अपने इस फैक्ट्री में रखते हैं

तो द दरवाजा में आप रेडीमेड प्लाईवुड लगाएँगे या फिर आप खुद बना के लगवाएँ जी जी चलिए सागौन की एक और खासियत हम आपको बता देते हैं की सागौन और शीशम एक ऐसे हैं कि जो काफी पुराने हैं पके हुए हैं तो इसमें किसी प्रकार की बैक्टीरिया फनजाई और ये जो घुन वगेरह जो की कीट होते हैं कुल मिला कर ये जो कीट है आप को अलग से किसी प्रकार का उस पर लेप ओ वगैरह नहीं लगाना पड़ता क्योंकि वो बिलकुल सुरक्षित रहेगा आपका और मजबूत भी रहेगा और आपका टिकाऊ भी रहेगा अगर बाद में रेडीमेड प्लाईवुड ख़राब भी हो जाता है आपका तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो आपका बचा रहता है और उसमें फिर से आप उसको लगवा सकते हैं तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी

तो ठीक है और आपका शुभ नाम सर अच्छा अच्छा चलिए जब भी आप आइए तो हम लोग क्या करते हैं कि जो थोक रेट में हम हमारे यहाँ से लकड़ी खरीदते हैं तो इसके साथ साथ हम उनको एक शानदार गिफ्ट भी देते हैं और वह जो गिफ्ट होता है वह गिफ्ट आपको दैनिक जीवन में यूज़ करने लायक जैसे घर में जो चीजे हैं जैसे प्रेस हो गया कुकर हो गया है न आयरन हो गया इस तरीके से हम लोग कस्टमर को देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो आप में हमारे शॉप पर आइए और बहुत बहुत स्वागत है आपका ठीक है ठीक है ओके